जय झूलेलाल मशुआरा समुंडु देवता जी पूजा कंदा आहिनि उहे नारेलु पूर्णिमा जो त्योहारु मल्हाईंदा आहिनि उनखे ॾाढो महत्व ॾींदा आहिनि उन्हनि जी उहा पूजा ॾाढी मायना आहे इन करे उहे नारेलु पूर्णिमा मल्हाईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे समुंडु देवता जी पूजा कंदा आहिनि जय झूलेलाल